दवाई चाहिए बुखार की भी चाहिए पेट की भी चाहिए गैस की भी चाहिए ठीक है आप लेकर आना तो हम देख लेंगे जो हमें ठीक लगेगा तो हम उसको ले लेंगे आप दे कैसे तो थोक भाव में लेना है ना तो उसको कैसे देंगे नहीं अरे कितना के लिए दवा थोड़ा और कम कर दीजिए ठीक है ठीक है सारी दवा लेकर आना हम आपको देखेंगे फिर उसके बाद तो हम बताएँगे आपको लेकर आना कब आ रही हैं फिर ठीक है ठीक है आज ही चाहिए फिर